हाँ हेलो नमस्कार कहाँ से नमस्कार कहाँ से हाँ बोलिए जी बोलिए नाम जी है बीस रुपये दर्जन जी है तीस रुपये कितना लीजिएगा ठीक है और क्या चीज़ लीजिएगा वह भी हो जाएगा साठ रुपये के जी है अंगूरें है चालीस रुपये

जैसे उसका लगता है जैसे ठंड में लगता है उसका जैसे मतलब पानी के सिंचाई करने के बाद लगता है जी आगे बोलिए संतरा भी ठंडा अभी जैसे गर्म है ना धूप तो उसमें जो है से अभी है रेट है कुछ कम है चालीस पचास रुपये किलो है हाँ और क्या चीज़ लीजिएगा चालीस पचास का के जी और क्या चीज़ लीजिएगा

आम आम अभी म अभी आम का सीजन नहीं है आम अभी मजर रहा है उसको हम लोग दवाई छिटवाए हैं अभी

वह अभी महँगा उगाया जाता उसमें अभी जैसे मिट्टी डालकर अभी उसका रेट है अभी साठ रुपये किलो और और क्या चीज़ लेना है

दस प्रकार का है दस प्रकार का है आम का नाम जैसे बम्बई हुआ सुक्कुल हुआ सनडीबिया हुआ शिफिया हुआ कलमी हुआ

उसका उसका भी फल अभी नहीं है लेकिन उसका रेट उस समय में कम में रहता है वही चालीस पचास के जी का रहता है ठीक है धन्यवाद